देखिए नमस्ते हम लोग हैं बिहार में हैं गाँव घर में हैं गाँव घर में इतना व्यवस्था नहीं है पढ़ने लिखने के लिए नहीं बच्चा लोग कि शिक्षा बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है नाए डॉक्टर घर मिलता है ना ही कुछ मिलता है बीर पर कुछ नहीं है गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है इतने सरकार से निवेदन करता है हम लोग के कुछ व्यवस्था बनाइए जिससे कुछ उपयुक्त विसाख होगा बच्चा लोग शिक्षक बन सकते हैं बाजार में है ये सब लोग के सब्जी का व्यवस्था रहता है हॉस्पिटल रहता है पढ़ने वाला स्कूल रहता है हर चीज़ मिलता है कोई भी सामान भी है मिलता है बाजार में रहता है उसमें स हर चीज़ कि व्यवसथा है देहात में कोई व्यवस्था नहीं है बच्चा लोग नहीं पढ़ पाते हैं कोई चीज़ कि व्यवस्था नहीं है उसी सरकार से निवेदन करते हैं हम लोग सभी व्यवस्था हो जाए गाँव घर में तो अच्छा रहेगा बच्चा भी बढ़िया रहेगा पढने लिखने में ठीक रहेगा कोई स्वस्थ रहेगा कुछ डाक्टर उक्टर की व्यवस्था रहेगा आदमी भी स्वस्थ रहेगा ये सब

देहात में तो कोई चीज नहीं है हम सब गाँव के अंदर रहते हैं कोई व्यवस्था नहीं है